मां पटाटे जूं टिकियूं समोसा ऐं पकोड़ा ठाहे सघंदो आहियां ऐं हमेशह ठाहींदो आहियां मूंखे उहे ॾाढ़ा पसंदि आहिनि जंहिं मां अॼु मां तव्हां सां पटाटे जी टिकियुनि जी रेसिपी शेयर थो कयां ओॿारियल पटाटनि खे छिले करे मेश कयो हुन में अंदाज़ जे हिसाबु सां लूणु ॻाड़ो मिर्च आमचूर पाउडर ऐं साओ साओ मसालो सावा मिर्च विझी करे चङी तरह मेश कयो हथ ते थोरो तेल लॻाए गोल गोल टिकियूं ठाहियो ऐं हुनखे डीप फ्राय कयो ऐं चटणीअ सां खाओ